मोजां जातफोरखौ आखल आखु मानसिनि रायलायनाय बुंनाय साइज बाइज थाबायनाय बिनि साइज नायनाय मेगन खनाजों नायनाय बिफोराव मानसिनि मोजां जातनि आखुखौ सिनायो आरो बेराम गैयै जुनारफोरनि मुङा जिबौ गोलेर आरो खासेव नेवलाय मोफौ बिफोरनि बिनि थाखाय आं रावनिबो बोसोन लाया आंनि गियानजों आं थाङो बिमा बिफानि माखासे गियानखौ लायो मालायनि बोसोनखौ लानाय जाया फोरोंगिरिफोरनि बोसोनखौ लानाय जायो बेनो